आटसा सारा बहाय दं सारजों एसे मोगा मोगि लानांगौ दङमोन सारनि सिनायथिखौ आं आं दतमानि इउथुबार दे रिपर्टार आङो मानि दा जोंनि दा नैबे सोरकाराव थानाय दामानि जोंनि एरियायाव माथो एम एल ए फ्रानो जेबो खामानिखौनो मावासै लामाफ्रानो गासिबो हाब्रु जाजोब्बाय माबा गुगानाय आर जाम्फै जामला बायनाय बेफोरखौ मानो सरकार गोदाना नायासै दा बेफोरनि बिहोमायाव मा बुंनो सानो सारालाय राकेश ब्रह्म

सिगांना दङमोन शंकरलालमोन दा बिथाङाबोथ'